जी हाँ क्या आप स्विग्गी से बात कर रहे हैं सर मैंने अभी स्विग्गी से खाने के लिए भोजन आर्डर किया था तो वह भोजन बहुत ही घटिया किसम था वह उसमें बहुत ज़्यादा मसाले डले हुए थे वह ताजा भी नहीं था बहुत ज़्यादा तला हुआ था और भोजन वो जिस टिफिन में पैक करके आया था मेरे पास तो वह भी छलक गया था और भोजन के साथ सलाद भी नहीं था तो क्या इसको आप वापस कर सकते हैं मुझे आपका भोजन बिल्कुल पसंद नहीं आया